हाबा एबा सबाफ्राव गोबां दै लाबोनो थाखाय जों गुबुन गुबुन राहानि हेफाजाबजों दैखौ जगार खालामो मोनसे दैखराव मेचिन बसायनानै पाइपनि दारै जों दैखौ जगार खालामनो हायो दैसायाव पाम्पिं बसायनानै जों दैखौ जगार खालामनो हायो आरो गुबुन मोनसेबाव वाटार साफ्लायनि हेफाजाबजों जि जायगायाव हाबा एबा सबाफोर जादों बे जायगायाव जों दैखौ लांनो एबा जगार खालामनो हायो